दिस कॉल नाओ बींग रिकॉडिड मां अनीता थी ॻाल्हायां जूनागढ़ मां अनीता थी ॻाल्हायां असां नओं घरु वरितो आहे टिनि माड़नि जो असांखे उन में नई पाईप जी फिंटिंग कराइणी आहे नवां नलका विझराइणा आहिनि पीतल ऐं प्लास्टिक खे नलकनि जा घणो चार्ज आहे

स्वजानंद सोसायटी में असांजा असांजा च पंज रुम आहिनि पहिरें ते हिक ॿिए ते ॿ ऐं टे ते टे अ हा बाथरुम सभिनीनि रुमनि में हिकु हिकु किचन हिकु किचन हिकु हा शावर टिनि रुमनि में हराइणा आहिनि मतिलबु टिनि बाथरुम में टिनि टिनि बाथरुम में

उहो ॿिनि हंधि हा उन में बि ॿ न उहा कान्हे

हा हा लोह जी आहे

हा घणो अघु अथव

हा हा भले ठीकु आहे मां ॿुधायांव थी पोइ